सारें दे बारी बारी फोटू खिच्चे जंदे न जिसलै अस घुम्मने ई जंदे तां सारे मतलब इक इक नम्बर औंदा कि पैह्लें तेरा नम्बर ऐ हुन तेरा नम्बर ऐ ते फ्ही अस सारे ग्रुप बिच जेह्के फोटू समूह् बनाइयै खचांदे न ते इक मतलब परफैक्ट शाट ते कोई इक गै होई सकदा पर बड़े सारे होंदे कि असें ई सारें ई मनै गी लगदे न ओह् ते इक प्रापर तकनीक होई जंदी कि इक स्पैसिफिक तकनीक ते स्ट्रैटजियां न जेह्कियां ओह् बी विजुअलाइज होंदियां इमेजें बिच इस लेई फोटोग्राफी सिक्खी सकदे न